हांजी बसि हा हा मां राम हलो आवाज़ु जी ॿुधायो अच्छा संस्था हलाईंदा आहियो जी जी अच्छा स्टेशनरी जो आइटम खप अच्छा अच्छा ठीकु आहे छा छा खपेव थो तव्हांखे हुनमें जी जी जी अच्छा अच्छा अच्छा अंदाज कुझु ॿुधाईंदो घणो घणो खपेव अच्छा मिली वेंदव मिली वेंदव रेट बि असां वटि ॾिसो सभु वाजिबी अथव कोई अहिड़ी दिक़तु वारी कोन्ह अथव ॿियो शइ जेका असां वटि आहिनि उहे सभु ब्रांड्रेड ई अथव कोई लोकल आइटम असां वटि न मिलंदव बाक़ी कॾहिं खपंदा अथव तव्हांखे ईअं अॼु ॾहीं यारहीं तारीख़ आहे जी मतिलब तेरहीं या चोॾहीं तारीख़ ताईं त तव्हां किथे रहंदा ॿुधायो उते मोकिलाए छॾियाव हुते ई पेमेंट कराए छॾिजो परचो मटाए मोकिले छॾिंदोमाव स्टाफ जे हथ अच्छा अलीगंज में थोरो लोकेशन ॿुधाए छॾियो किथे जी जी हा हा हो सपोली जे पासे ॾिए हा ॾिठल आहे जी जी ॾिठल आहे जी त हिनमें छा मतिलब पूरो मतिलब तव्हां इंज ब टी पैंसिल रबड़ ऐं पूरी इहो कापी जो हिकिड़ो सैट ठाहे करे तव्हांखे पंजाह पीस पूरा इहे करे ठहाए करे मोकिलयाव न ठीकु आहे ॿियो हा रेट त लॻी वेंदो ॿियो हिनमें तव्हांखे कलर बि खपेव ॿारनि जा क्रियॉन कलर वगै़रह ईंदा आहिनि नंढे ॿारनि जे लाइ तव्हां अगरि क्रियॉन कलर वठो था त जीअं हिकिड़ी त थी वेंदव टे वारी कापी हूंदी अथव हिंदी इंग्लिश मैथ वारी हूअ कापी थी वेंदव उन सां गॾु पैंसिल रबड़ इंच बटरी थी वेंदव ऐं कटर थी वेंदव छिलड़ वारो इनजे अलावा ॿियो तव्हांजो जीअं अगरि तव्हां हीअ कलर वठो था त कलर वारी कापी अलॻि ईंदी अथव हूअ बि करिणी आहे आर्ट जे लाइ कापी अलॻि थी वेंदव ठीकु आहे मतिलब इहो पूरो सैट ठाहे ॾेयणो आहे ठीकु आहे हा सैट हिकिड़ो जीअं ठाहे वठंदुमि हुनजो हिकिड़ो एसटिमेट तव्हांखे ॿुधाए छॾदोमाव फ़ोन ते पहिले ऐं उहे पोइ पंजाह सैट ठाहे करे तव्हां ॾिए मोकिले छॾिंदोमाव ठीकु आहे न ठीकु आहे त हीअ नंबर तव्हांजो ई अथव न ठीकु आहे मां हिन ते जडहिं अञा हिकिड़ो सैट करे कास्टिंग कढी करे मां तव्हांखे उनजो ॿुधाए थो छॾियाव पंजाह सैट थी वेंदव परचो ठाए करे मां स्टाफ जे हथ मोकिले छॾिंदोमाव ठीकु आहे न तव्हांजो नालो छा अथव ठीकु ठीकु ठीकु आहे परचो तव्हांजो नाले सां ठहींदो की संस्था जे नाले सां ठहींदो हा त उहो नालो मूंखे तव्हां व्हाट्सअप ते लिखी मोकिले छॾिजो त मां हुन नाले खां परचो ठाहे ॾींदोमाव ठीकु आहे बाक़ी अञा हिकिड़ो जेको ठाहिया थो मां सैट उहो सैट ठाहे करे एसटिमेट तव्हांखे ॿुधाए छॾियाव थो अञा थोरी देरि में चङो हरिओम